बिहारमे मैथिलीके शिक्षा विभागमे बहुत मानि छै जेना ओनातऽ ई हमर मातृभाषा छी बच्चा जब बाजब सिखै छै तऽ सबसँ पहिले ओ अपन बिहारमे मैथिलिएसँ बाजब सिखै छै मैथिली भाषा बहुत नीक भाषा अछि आब जेना देखिऔ मैथिली तऽ हम बाजलिए जा तक गाम घरमे छिए दिल्ली गेलिए ओतऽ तऽ हिन्दी इङ्गलिश सब चलै छै लेकिन हम एकबेरा गेल रहौँ दिल्ली ओतऽ जे मैथिली अहाँ सओ मीटरके दूरोपर जे केओ मैथिली बाजै छै ने तऽ बुझा पड़ै छै जे ई हमर भाइए छी गामेके आदमी छी केओ अपने छी तऽ मैथिली भाषा सुनिकऽ बहुत खुशी होइए जेना आस्ट्रेलिआमे केओ हिन्दी बाजै छै तऽ ओ होइ छै जे हाँ ई हमर अपन छी तहिना बिहारके बाद दिल्लीसबमे जँ केओ मैथिली बाजैए तऽ दिलके खुशी होइए ओना मैथिली भाषासँ नीक भाषा तऽ कोनो नहिए अछि मैथिली भाषा सुनैओमे नीक लागै अछि